जेह्ड़े बाह्रूं आंदे न यात्तरां करने ताईं बाह्रूं टूरिस्ट आंदे जम्मू ऐंड़ कश्मीर च साढ़ी केईं उंदे कन्नै मलाटी होंदी न ओह् आखदे उ'नेंगी पुच्छने होन्ने कि तुस कुत्थूं आए दे कोई आखदा अस दिल्ली तूं आए दा कोई शिमला तूं आए दा ते अस उं'दे कोलूं गै पुच्छने होन्ने कि तुंदे शिमला च केह् केह् दिक्खने आह्ला ऐ तुं'दी दिल्ली च केह् केह् दिक्खने आह्ला ऐ केह् उत्थै खाने आह्ली चीज जादा फेमस ै ऐ अगर अस उत्थै जाह्चै ते केह् केह् चीजां आह्नचै ते अस इंटरऐक्शन करने न जिल्लै चार लोक बैठे इक दूए कोलूं अस मतियां मतियां चीजां सिक्खने उ'नें अपने कल्चर दे बारे च दस्सना असें अपने कल्चर दे बारे च दस्सना ते इन्ना मजा आंदा न ते सानू ओह्दे कन्नै पता चली जंदा ओह् आखदे शिमला औगे तुस इस होटल च रौह्यो एह् होटल बड़ा शैल ऐ अगर तुस कोई चीज लैनी होग ते इस मार्केट जाएओ एह् मार्केट बड़ी शैल ऐ थोह्ड़ा सस्ता मिली जाना ओह् साढ़े कोलूं बी पुछदे कि हू अहें जम्मू च अस कुत्थै कुत्थै जाह्चै उत्थूं कोई चीज लेइयै जाह्चै केह् इत्थै खानें आह्ली चीज ऐ केह् अस अपने घरा फैमिली ताईं लेइयै जाह्चै केह् स्पैशलिटी ऐ इत्थूं दी